لکھنؤ میں کئی ادارے ہیں جو آرٹس اور کرافٹ میں کام کرتے ہیں ایک لکھنؤ یونیورسٹی کے کیمپس میں ایک شعبہ ہے آرٹس کالج آف لکھنؤ یونیورسٹی جو ایک کہ ریاستی یونیورسٹی ہے اور اِس کے سوا ایک اور اِس سے بھی قدیم ادارہ ہے جس کا نام ہے بھتکھنڈے بھتکنڈے سنسکرت وشو ودیالیہ جو کہ لکھنؤ یونیورسٹی کے ماتحتی میں چلتا ہے یہ ایک ادارہ ہے اور اِس کے سوا آ روایات طور تحریب و ثقافت کے تعلق سے ادارے اور مدارس ہیں کئی مدارس ہیں اِن میں دارالعلوم ندوۃ العلما ہے اور اور سُلطان المدارس ہیں یہ وہ ادارے ہیں جو تہذیب و ثقافت اور ادب اور تکلّم میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں کر رہے ہیں اور لکھنؤ کی تہذیب ثقافت اور ادب اور جو تکلّم کا جو طریقہ ہے اُس میں خاصا کھا خاصا اہم رول لکھنؤ میں تہواروں کا ہے لکھنؤ میں میلوں کا بھی خاصاً اہم رول ہے اِن اِن اداروں لکھنؤ کی تہذیب ثقافت اور تکلّم کو تکلّم جیسی اِن اِن روایات کا اِن روایات کو عروج دینے کا